ओइ माबा गोजां बोथोरनि जुथा दंना गैया नोंनि दखानावलाय दा ओ गरमनिसो नांगौनालाय ओ जुथा माहोनो मा मा कुवालिटिनि दं जिनि जुथाया बिसिबां जिनि जुथाया बिसिबां आरो बे सामब्रानिफ्रालाय जाबाय जिनि जुथाखौ एसे बांद्रायोना एसे खमायदो माने खमायनो माने आङो गथ' गथाइ दंनालाय बे जोंहा मानि गथ' गथाइ बायबाय थानाय जायोना दखानाव एसे खम बेस मोनोब्ला मानि बे दखानखौ जोङो बिदि नागारनाय जायानालाय बे हिसाबै आरो उम दाम दा मथा मथि

औ औ औ

दे होमब्ला आङो ओ दा बेलासिफ्राव एबा नङाब्ला गाबोन मानि नोंनि दखानाव हाबनानै नायनानै लाबो लाबोनाय जागोन आरो औ औ औ दा गोजां बोथोर जाबायनालाय दे होमब्ला दोनथ' जाबायना